ہم لوگ کو جانور پالنا بہت اچھا لگتا ہے مال گائے بھی پوستے ہیں بکری بھی پوستے ہیں مرغی بھی پوستے ہیں اس کا چارا بھی کھلاتے ہیں اچھا سے اس کا سیوا بھی کرتے ہیں اس کو پوسنے میں بہت اچھا لگتا ہے پھر پہلے میرے پاپا پوستے تھے پاپا مر گیا تو میرا شوہر ہے میں ہوں

گھاس بھی کھلاتے ہیں پلاتے پلاتے ہیں بہت اچھا سے سیوا کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے گھر بھی بنائے ہیں بہت اچھا جھاڑو بھی لگاتے ہیں گور بھی لگاتے ہیں گائے کے دو گائے دوہبے کر دوہ بھی کرتے ہیں گائے دوہتے ہیں بہت اچھا سے دودھ دیتے ہیں بہت اچھا ہاں گھٹا بھی کھلاتے ہیں روٹی بھی کھلاتے ہیں چاول اور چاول دال جو بھی بچتا ہے سب بھی کھلاتے ہیں اس کو گھٹا بنا کے لادی بنائے ہیں لادی میں دے کر سب چیز دے کر گائے چارا کھلاتے ہیں بہت اچھا سا کھلانے میں مزہ آتا ہے بہت اچھا پوسنے میں بہت اچھا لگتا ہے بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں سوئی بھی لگاتے ہیں دوائی بھی دلاتے ہیں ٹھنڈ کے مہینہ میں جھول بھی دیتے ہیں آگ بھی رکھتے ہیں جھول بھی پہناتے ہیں ٹھنڈ کے دن میں بہت اچھا سے سیوا کرتے ہیں